जोङो गोदो जन्दिस जायोब्ला माखौ बाहायो होनोब्ला जोङो खारौ खान्दायखौबो संजायोमोन बिनिफ्राय आस' बोनियेल खुगा खिफि बेन्दों बेफोरखौ संजायो आरो बेजोंनो दुगैयोमोन बेजोंनो जोंनि बै आमाय मोननाय जन्दिस होनो बेखौनो बेफोरजोंनो थाङोमोन बेनि बादैबो बेखौ बिदिनो बिसतासो बेन्दों बिफां बिगुर बेफोरबायदियैनो बुथुमनानै रुनानैबो दुगैयो बेजोंनोबो जों सोखायोमोन मेलिरियाफोरखौबो बिदिनो मुलि खांनानै जोङो होयोमोन जेरै मेलेरियाआव एक नाम्बार प्रधान होनोब्ला बिदिनो

बे समाव निलिफर बेबायदि खांनानै गोबां मुलि दं बेखौ खांनानैनो जोङो फोथाङोमोन बेजों लोगोसे खासनिबो सानानै होयो गानहोयोमोन बे रोखोमैनो जोङो सोलिबोदों दिनैसिमबो सासे सानै दंबावो बे कलि मुगायाव दा बे कलि दैदेननायाव मानसिफोरा गावजों गाव बेफोरबायदि फोसाबनायखौ सासे सानै मिसलिद जानानै थैनायफोरखौ नुनानै दायना जुगिना होननानै बुथारनायाव दा जोंनि फारसे अजा होननाया गोमालांनो हमजोब्बाय दा मुलि मन्थ्र'फोरखौबो रावबो सिनायनो रोंला मा मा बिफां खौ सिनायनांगौ माबे बेन्दोंखौ होनांगौ बेफोरनि फारसे रावबो सिनायनांगौ गोरों नांगौ बेफोरबायदिआवबो सोलोंनोबो रावबो गोसो गैला दा आंनो बुङो बेफोरखौ सोलोङोब्ला गाव गावनि जिउ आत्माफोरखौ हमथानो हानाय गावनि न'खरखौ बेंनो हानाय बेफोरबायदि दोंसे दोंनै मुलिफोरखौ रोंनांगौ लगिया जायो जेरै बबेबा मोनसे नोंनि मोदोमावनो बेदर सिखारनाय सानाय सुनाय बिस जायो बेखौ फेरलेब होनो बेफोरखौ डक्ट'रफोरजों अपारेसन खालामजायो अपारेसन खालामोब्ला हर थैलायनोसै बेफोराव सेप्टिक जायो बेफोरबायदि मुलिफोराबो जोंनावनो दङमोन जेरै बिस गान्थ'खा बिस नं बिस लं बिस थिंख्लां बिस नारेंखल खारो बेबायदिनो मैखुन जे बेनिफ्राय आगोरसिता बेफोरबायदि खांनानै जोङो बेफोरबादिखौ सोखायोमोन एबा बेबायदि बुहांनायफ्राव एमावफोरजोंबो फुननानै सोखायोमोन जोङो दा बेफोरबायदिखौनो सोलोंनो बा नायनानै बा सोलों माबाना गोसोआव लानो बेखौ रावबो गोसोआवनो गैला रावबो खाथियावनो फैला जोंनि अजाफोरजों बा लोमजाग्राफोरजों थालायनो दा लोमजाग्रा समाव लोमजानायफोरखौबो जोङो गोदो संसार जानायाव ज' ज' साब्रै साबा नेलायहैयोमोन दानि दिनाव बेखौ थाङोब्ला ह' दायना फैदों बेखौ नुनानै लोमजानाया बारा जादों होननानैसो बुंलायग्रा जाबाय दा जोंनि गोसोआव गोसोम फोथायनाया दङ बेफोर गोसोम फोथायनायखौ गारनांगौ जे रोखोम आन्दायनाय आन्दायनाय मानसिया जेबो उदायखाया आरो जाय आन्दायाखै बियो मालाय थब थब मुलिफोरखौबो होसोगोन डक्ट'रफोरखौबो होसोगोन गाव रोङाबाबो बेफोरबादिनो आइ फै आफा फै गामिनि खाथिनि मानसिफोरखौ हांख्रायो किन्तु बै आन्दायनाय मानसिफोरा बेफोरखौ हांख्रायाबो सोंस्लुयाबो रावनिफ्रायबो परामर्स' लाया जों बेफोरबायदिखौनो जों सोलोंनो लगिया दङ दासिमथ' बे खलि जुगा जोबनायनि जुग ना ना रोखोम ग्रह नयखत्र'जोंनो बिसोरो दा हमदों जानायाव खेति निति फालियैयाव जे रोखोम प्रतिफदाव खुम्ब्रा मोनजाया मोदोम सानाय सुनाय बुनाय जायो जोग दितायाव जोगोनार मोनजाया बेफोरखौबो जायो त्रितियाव पटल जायो पटल जायोब्लाबो बिदिनो सानाय सुनाय बिस बायदि जायो चतुर्थआव मुला मोनजाया पन्चमाव बेल मोनजाया सस्थियाव निम मोनजाया सप्तमियाव ताल मोनजाया अस्तमियाव नारेंखल मोनजाया नबमियाव लाव मोनजाया दशमियाव मैखाय मोनजाया एकादसियाव गरसि मोनजाया दादसियाव मान्दि मोनजाया चतुर्दसियाव फान्थाव मोनजाया पन्समियाव माबा सबाय मोनजाया बिदिनो अमाबस्याफोराव ना बेदर मोनजाया पुर्निमाफ्रावबो मोनजाया बेफोरबायदिखौ बासिला दानि जुगाव दानि बोथोराव मा मानसिफोरा गाव गावनि थैनायनि बेब'स्थाखौ स्रिस्तिसो खालामबावदों जेरै मुलिफोर एम्फौ एनला थैनायनि खेति बातिफ्राव सारो बेफोरनो दैजों मिक्स जानानै जोङो बे दैफोरखौनो लोंनांनाय जायो लोंनाय जायो बेबायदियैनो जोङो गेस्टिक लिभार फांसन बायदि रोखोम जाहोन जाथाय सोमजिगासिनो दङ बेफोरबायदि मुलिफोरखौ जोंनि सरकारफ्राबो बेफोरखौ नायसना बुजियाखै कलि जुगनि दैदेननायखौ रावबो आन्दाज मोनाखै बेबायदियैनो सोलिनानै दंगासिनो दं